मेरे घर के पास लाइब्रेरी है और वहाँ बहुत सारे पुस्तकें अवेलेबल हैं और पुस्तकों में हम पढ़ पुस्तकें हम पढ़ने जाते हैं और बहुत सारे लाइब्रेरी में हम जान सकते हैं कि वहाँ अधिक अधिक अधिक से अधिक पुस्तकें प्राप्त हो जाती हे और उन्हें पढ़ कर हम अच्छा कुछ पढ़ाई में आगे कुछ कर सकते हैं और लाइब्रेरी में कुछ जगहों पर ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें हम हमें बैठने का स्थान भी प्राप्त होता है और लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करने के लिए शांत वातावरण होता है जिससे हम अच्छे से जो पढ़ते हैं वो समझ सकें में और लाइब्रेरी में हमें बहुत सारी अधिक पुस्तकें मिलती हैं जैसे किसी कोर्स के बारे में कहानियाँ कविताएँ और गेम्स के लिए भी अवेलेबल होती है कुछ पुस्तकें अधिक से अधिक पुस्तकें रहती है लाइब्रेरी में और कॉलेजों में भी हम देखते हैं कि वहाँ भी लाइब्रेरी होती है जिससे कुछ स्टूडेंट के के पास बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वह लाइब्रेरी का उपयोग करके वह पढ़ाई करते हैं मैं भी लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ मेरा मैं बी एस सी फर्स्ट ईयर में हूँ और बी एस सी के लिए कुछ कुछ बुक्स अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं कॉलेज कॉलेज से और हमारे घर के पास लाइब्रेरी से बी एस सी के पढ़ाई करती हूँ और कुछ मनोरंजन के लिए भी बुक्स ले लेती हूँ और गेम्स के भी बुक्स रहती है वह भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ और कम्पूटर कोर्स भी कर रही हूँ डी सी ए जो डिप्लोमा कोर्स हैं उसके लिए यह भी बुक्स की ज़रूरत होती है और बुक्स के बुक्स की ज़रूरत रह रहती है इसलिए वह लाइब्रेरी के में जा कर उनका उपयोग कर लेती हूँ और लाइब्रेरी से हमें बहुत सारी सुविधाएँ प्राप्त होती हे जिससे कुछ बच्चे अधिक से अधिक जानकारी ले सकें हम कुछ बुक्स खरीदकर लाते हैं तो वो सिर्फ़ दो या चार लाते हे और लाइब्रेरी में बहुत अधिक से अधिक ज्ञान रहता है और एक एक बुक्स से पढ़ी जिसके बाद दुक दूसरी पढ़ी इससे हमें मिल जाता है कि हम अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए अधिक बुक्स का उपयोग कर सकते हैं लाइब्रेरी ऐसी सुविधा है जिससे हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें